आं दाखालिसो अनलाइन एपाव स्कार्ट बिहरदोंमोन बियो आंनि फिट जादोंमोन नाथाय साननै सानथामनि उनाव बेनि कालारा गदोंमोन आरो बियो एसे गोबावजोंनो जिदोंमोन